शिक्षा प्रणाली में ज़रूरतमंद छात्रों को पढ़ाने के लिए और नेत्रहीन छात्रों को पढ़ाने के लिए हमें सरकार द्वारा यह मांग करना चाहिए क्योंकि सरकार हमारे नेत्रहीन बच्चों के लिए और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए अच्छा स्कूल का निर्माण करें क्योंकि नेत्रहीन वालों बच्चे भले नहीं देख सकते लेकिन उनका दिमाग और वह कान से सुन सकते हैं हमने सरकार को ऐसी व्यवस्था चलनी चाहिए की उन्हें हर चीज़ का ज्ञान हो और वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और हमारे देश के लिए कुछ कर सकें उन्हें भी पढ़ने का समान अधिकार है